मतलब इ'यां ते केईं तरह् दे प्रोडक्ट अस खरीदने आं ते जेह्ड़ा में जिस प्रोडक्ट दा अक्सपिरिंस अपना इत्थै शेयर करना चाह्न्नां में करना चाह्न्नां अपनी जेह्ड़ी में फर्स्ट क्लचलैस्स स्कूटर जिस्सी स्कूटी बोलने अस जिसलै में ओह् लेआ हा मेरी स्कूटी दा नांऽ टी वी एस्स जुपिटर तां इह्दा अक्पीरियंस पाजिटिब अक्सपिरियंस एह् रेहा कि सब्भ तो बड्डी गल्ल ऐ कि इसदी हाईट अच्छी ऐ मतलब के बड़ी कंफर्टेबल राईड ऐ इसदी मेल फीमेल दोनों चलाई लैंदे में बी इस्सी ड्राईव करना आपूं राईड करनां और माईलेज बी अच्छी दिंदी ऐ ते मोरओवर तुसेंगी पता गै ऐ कि अगर जित्थै गलियां जां सड़कां तंग होन तां स्कूटी दा उत्थै बड़ा रोल रैंह्दा में बी इस्सी यूज करना तां इह्दा अक्सपीरियंस मेरे ताईं बड़ा अच्छा रेहा ते इह्दी माईलेज बी अच्छी दिंदी ऐ ते सर्विस बी कोई इतनी मैंह्गी निं पौंदी ऐ तां मेरा जेह्ड़ा फर्स्ट प्रोडक्ट जेह्ड़ा में गल्ल करा ना तां मेरी जेह्ड़ी स्कूटी ऐ एह्दे कन्नै मेरे अक्सपीरियंस पाजिटिव गै रेहा ऐ